पेंटिंग में रुचि रखण वारे कंहिं नएं छात्र खे सलाह त इहा ई ॾियणी हूंदी कि छो करे हो त बिल्कुलु नौसिखियो आहे त हू पहिरियूं स्केचिंग सां ई शुरू करे पहिरियूं त जेके बि चित्र आहिनि उहो उन खे सही तरह क्लियर ठाहिणु अचनसि तंहिंखां पोइ धीरे धीरे करे पहिरियूं पैंसिल जे रंगनि सां थोरो करे ॾिसे तंहिं खां पोइ वाटर कलर्स ते अचे पाणीअ वारा जेके रंग थींदा आहिनि उन्हनि सां करे ॾिसे तंहिं खां पोइ ऑइल पेंट्स जेके थींदा आहिनि तॾहिं उन्हनि में हथु विझे त धीरे धीरे अभ्यासु कंदे कंदे उन जो हथ बि क्लियर थींदुसि ऐं नंढे खां ई वॾो स्टेप वठी सघिबो आहे त हू उन खे बि इंटरस्ट बि अचणु लॻंदुसि ऐं उन जो इन में कौशल बि हासिलु कंदो वेंदो